ہیلو جی سر جی جی

جی مل جائے گی آپ کو کون سی گاڑی چاہیے کتنے جن ہیں آپ اِس میں تو یہی ہو جائے گا پانچ ہزار دس ہزار سے اسٹارٹنگ ہے اِس میں کم کیا ہوگا ابھی

جی جی اِس پہ اتنا ہی ہو پائے گا پانچ ہزار دس ہزار پیٹرول نہیں نہیں جی پیٹرول اُس میں ہی ہو جائے گا جب جبھی تو اتنے بتایا ورنہ کم بتاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی